जय झूलेलाल असां सिंधी भाषा जा सिंधी भाषा जी ॾाढी तुलना कंदा आहियूं असांजी सिंधी भाषा ॾाढी मिठिड़ी भाषा आहे हुन में सुठा भॼन सुठियूं ॻाल्हियूं सुठी मिठिड़ी ॿोली मिठिड़ी असांजी ॿोली सिंधी असांजी ॿोली असांखे पंहिंजी भाषा सिंधी ॾाढी वणंदी आहे सिंधियुनि में ॾाढा सुठा सुठा बैत सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सुठो सुठो ॿुधाइण लाॾा वग़ैरह असांखे ॾाढा मिठा लॻंदा आहिनि असांजी भाषा जा असांखे ॾाढी मिठी लॻंदी आहे असांजे भाषा में में मस्तु सुठा भॻवाननि जा भॼन बि सुठे नमूने चवंदा आहिनि असांजे असां जे सिंधियुनि में वॾा वॾा संत बि ॾाढा सुठे सुठो सु सुठे नमूने सतसंगु ॿुधाईंदा आहिनि असांखे सिंधी भाषा जा सतसंगु ॾाढा वणंदा आहिनि एतिरा मिठा सुठी भाषा जा सतसंग ॿुधाईंदा आहिनि जो असांजी दिलि ॾाढी गदगद गदगद थी वेंदी आहे असां ॿुधी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं असांखे पंहिंजी भाषा जा लाॾा इहा सभ ॾाढियूं मिठियूं वणंदियूं आहिनि असांखे पंहिंजी भाषा ज में ॻाल्हाइणु ॿियो पंहिंजी भाषा पंहिंजी भाषा में सभु ॾाढे सुठे नमूने वणंदो आहे